महिलाओं के घर में खाना पसंद अपने बच्चों को देख भाल करनी होती हैं करने के बाद उन्हें देख भाल करती हैं और बाहर काम करने के लिए जाती हैं काम अगर लेट जाते हैं तो डांट सुननी पड़ती है और क्या क्या नहीं करना पड़ता है कि हम अगर बोलते ही नहीं आज लेट हो गया आपको जा सकती हैं नहीं कर सकती हैं तुम बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है और हर एक चीज़ चुनौती का सामना करना पड़ता है नहीं हमें वो करना है और हम कर के जाएंगे और जब हम हमें लेट होता है तो डांट पड़ना घर से बाहर से भी डांट पड़ती है क्या घर में काम पे लेट गए तो हमें निकाल दिए फिर हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती नहीं हम नहीं निकलेंगे हमें करना है काम और अगर काम छोड़ दें तो हम कैसे अपने घर को संभालेंगे तब वो होते हैं सुबह बोलते नहीं हम नहीं काम पर रखेंगे इन सब चुनौतियों को पार करते हुए जो हम काम पर लगेते हैं तो हम अपना घर संभालते हैं और इन्हीं वर्षों में समाज के लिए महिलाओं के लिए बहुत बहुत जैसे कि ना ये महिला काम क्यों नहीं कर सकती है महिला या पुरुष करने का काम तो महिला भी कर सकती है महिला और पुरुष में कोई वो भेद नहीं है जो महिला अगर तुम पुरुष भी कर सकते हैं पुरुष कर रहे हैं तो महिला नहीं करेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन वर्षों में बहुत भारतीय समाज के लिए महिलाओं को भूमिका मिली है बदली गई है ऐसे ही हमें लगता है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं उनके लिए लागू है हम महिलाओं को अब पहले ऐसे नहीं है अब उसे आगे बढ़ाते महिलाओं को महिलाओं को अगर आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है और वो महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं भारत में काम और शिक्षा में समान और सिर्फ़ प्राप्त हो सकती है इसी लिए हर क्षेत्र में समानता शिक्षा अधिकार होते हैं और हम जब महसूस करते हैं अच्छा महसूस करते हैं और घर महिलाएं कहीं बज़ार जाती है तो अपने आप को पहले से कंफर्टेबल फील करती हैं कि मैं सुरक्षित हूँ मैं अपने आपको अच्छा महसूस करती हैं और कैसे महिलाओं के लिए अच्छी जानकारी इसी लिए महिलाओं को अच्छा सम्मान मिलता है